भैंस का बच्चा पैदा होता है उसको खिलाएंगे पिलाएंगे दूध पिलाएंगे उसका सेवा करेंगे बाँधेंगे सब कुछ करेंगे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो उसको रोटी खिलाएंगे उसको घास खिलाएंगे उसको सब खिलाएंगे और गाय का बच्चा बियाएगा तो उसको भी सेवा करता हूँ कि उसको दूध पिलाऊँगा ऊ धीरे धीरे पे सयान हो जाएंगे उसको उसके रोटी खिलाऊँगा उसको फिर थोड़ा और बड़ा हो जाए उसको घास खिलाऊँगा उसका सेवा करूँगा धोऊँगा माजुंगा सब कुछ करूँगा बकरी का बच्चा पैदा होता है उसको भी सेवा करूँगा उसको फिर थोड़ा सा दूध पिलाऊँगा तो कहूंगा इसलिए वह को सेवा करता हूँ कि यही कि जो बड़ा हो जाए सब कुछ हो जाए होइ जाएँ ओके सेवा करता हूँ उसे ओके दूध पिलाता हूँ टाइम टाइम से सुबह शाम सुबह दोपहर शाम तीन टैम उसको दूध पिलाता हूँ कि जो बड़ा होइ जाए गाय भैंस का उसको भी सेवा करता हूँ उसको भी दूध पिलाता हूँ बड़ा हो जाए घास खिलाता हूँ रोटी देता हूँ और गाय गाय का भी बच्चा होए उसको भी सेवा करता हूँ उसको भी दूध पिलाता हूँ तीन टैम दूध पिलाता हूँ उसको भी धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं तो उसको रोटी देता हूँ को सेवा करता हूँ उसको लगे बाँधते हैं कुक्कुर माकुर कुछ देखते हैं कि कुछ हो न जाए इसलिए उसको ख़ुद सेवा करता हूँ घास रोटी पानी सब देता हूँ गाय गाय का और भैंस भी का ओहु बच्चा होता है उसको भी रोटी दूध देता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाएंगे उसके बाद घास खिलाता हूँ उसके सेवा करता हूँ को धोने धोते हैं माँजते हैं सब कुछ करता हूँ कि बड़ा होइ जाए सेवा हो जाए ऐसे भी ऐसे भी गाय का भी होता है सेवा करता हूँ रोटी पानी देता हूँ रोटी खिलाता हूँ बड़ा हो जाने पर घास देता हूँ बड़ा हो जाए पर तब ओका फिर घास छील छील खिलाता हूँ खाए बकरी का हो उसको भी बच्चा हो जाते हैं तो उसको भी सेवा करता हूँ बड़े हो जाने पर चारा काट काट कर ले जाता हूँ खिलाता हूँ सब कुछ करता हूँ कि खूब बड़ा हो जाए उसको भी दूध पिलाता हूँ रोटी देता हूँ खाए ले दो टैम तीन टैम दूध पिलाता हूँ कि जऊन से बड़ा होइ जाए उसका सेवा हो तकलीफ़ न हो बच्चा है इसलिए उनका सेवा करता हूँ हर चीज़ का बच्चन को सेवा करता हूँ कि जऊन कि बड़ा होइ जाए रोटी पानी खाएँ सब कुछ करें इसलिए उसको सेवा भी हो जात होता है ऐसे भैंस का भी बच्चा होता है उसका भी सेवा करता हूँ सब कुछ करता हूँ कि वहाँ पर उन्हें के तकलीफ़ न होए उन्हें दुःख न हो इसलिए उन्हों को सेवा हमेशा लगा रहता है कि व्यवस्था करता हूँ ठंढी में उनके ठंढी में उसको बोरा बांधता हूँ सब कुछ करता हूँ जऊन कि ठंढी न लगे हर चीज़ बकरी के बच्चे को उसको भी खाँसी से तोपता हूँ जऊन कि ठंढी न लगे